मेरे यहाँ स्थानीय भाषा में कल तक एक समाचार चैनल है जो कि बहुत अच्छी न्यूज़ेज कलेक्ट करता है उसमें बहुत सारे युवा उससे जुड़े हुएँ हैं जुड़े हुए हैं एक अच्छा चैनल माना जाता है कल तक है एक और है आज तक चैनल भी है जो कि एक आज तक जो है जो कि इंटे जो कि नेसनल मीडिया है और एक आज तक के ही नाम से लोकल मीडिया जो है कि मेरे बेगुसराय ज़िला के आस पास में भी चलता है ये दोनों अच्छा काम कर रहे हैं थोड़ा जो है जैसे कि देखिए नेसनल मीडिया आज का क्या हो गया है कि ज जो जो केंद्र सरकार में है उसका ज़्यादा बात दिखाता है विपक्ष को दबाने की ज़्यादा कोशिश करता है काहे कि इस इसमें सरकार का थोड़ा बहुत इधर उधर लोचा होता है लोचा होता है जिस पर सुप्रीम कोर्ट को कुछ ध्यान देना चाहिए कि मीडिया मीडिया एक बहुत पावरफुल चीज़ होती है चीज़ होती है हाँ हमारे देश के लिए पर मीडिया का सरकार के तरफ़ झुकाव यह लोकतंत्र की खतरे की निशानी निशानी की घंटी घंटी ही दे सकता है जो कि जब कि मीटिया को हमेशा न्यूट्रल न्यूट्रल रहना चाहिए जैसे कि हमारे यहाँ पर एक मनीष कश्यप पत्रकार लोकल न्यूज ही है वे वे कल तक के न्यूज रिपोर्टर हैं वो बहुत ही अच्छी अच्छी पॉइंट रखते हैं वह बहुत कुछ सही कुछ दिखाने का प्रयोग करते हैं प्रयोग प्रयोग करते हैं जिन से कि जैसे कि बिहार में तो बिहार का तो बहुत ख़राब है यह तो आपको पता है ही बिहार में बहुत सारे लोग बिहार में किसी चीज़ पर सरकार उतना ध्यान नहीं देती है इधर उधर नाला बहता रहता है देखिए आए दिन बिहार में पुल बनता है अब बनता है और बनते बनते पुल गिर जाता है ना कि कितना बड़ा यहाँ पर घोटाला होता है इस सब चीज़ को उतना मीडिया भैल्यू नहीं देती है नेसनल मीडिया तो लोकल मीडिया अपने अपने बल पर इस सब को इस सब को उजागर करते हैं जिससे कि कुछ यहाँ के स्थानीय लोग को कुछ भला भला हो सके कुछ सही हो सके और और लोकल न्यूज़ से है तो यहाँ के आस पास का जो लोकल स्थानीय न्यूज होता है वह सब को भी दिखाते हैं जैसे कि हम सब का गाँव रौंदरी है रौंदरी में भी कभी रौंदरी गाँव तो गाँव तो अच्छा है पर यहाँ के कुछ युवा कुछ ख़राब धंधे में उतर गए हैं उतर कर जिसको लोकल मीडियाज उजागर करता है कभी कभी यहाँ पर जो है है मतलब कि कि कट्टा जैसा हथियार उथियार बरामद होते हैं इन सब को दिखाना चाहिए मीडिया को और मीडिया सही है अच्छा वह जो भी है अच्छा काम कर रही है लोकल मीडिया लोकल न्यूसा यहाँ के आदमी को स्थानीय लोकल न्यूज़ सुनने में भी मज़ा आता है सुनना भी पसंद करते हैं लोकल लोकल भाषा में लोकल भाषा में में यहाँ की जो स्थानीय लोगों को समझ में सही से आती है लोकल चीज़ के बारे में